आजकल जादातर पे पढाइ लिखाइ सारा चीज ऑनलाइन हो गेलै छै ऑनलाइने परीक्षा परीक्षा जे होइ छै ऑनलाइन वीडियो ऑनलाइन मटेरियल ऑल टू ऑल एवलेवल होइ छै ऑनलाइने मिलै छै तऽ जादातर इंगलिशेमे पब्लिश होइ छै इंगलिशेमे पब्लिश करै छिकै छिकै जादातर क्रिएटर जितना छिकै ओकरो सब इंगलिशेमे पब्लिश करै छै लेकिन हमे सुनी रोजो गाँव सुनीमे पढै छै गाँवके ओकरा हेलै हिन्दी मैथिली ई सब भाषामे भी पब्लिश जरुरी करै छिकै किएक कि पब्लिश करतै तऽ बढ़िआँ रहतै सब सवेरे सबे सबे जानते सबे सीखतै बल्कि इंगलिशमे पब्लिश करै छै तऽ जे सब इंगलिश नहि जानै छिकै तऽ ओकरा दिक्कत होइ छै थोड़ा थोड़ा कनियो टा तो कहीं दिक्कत होइ छै यदि हिन्दीमे रहतै तऽ सब सबे जानतै सबे पढतै सबे सीखतै ने बढ़िआँ होयतै तऽ हमे सुनी चाहै छियै कि कंटेंट मिलै क्रिएटर लोग हिन्दीमे बनै मैथिलीमे बनै तऽ बढ़िआँ होइ छै छै वीडियोग्राफी वीडियोके थ्रू मिलै तऽ बढ़िआँ होइ छै बढ़िआँ शिक्षा मिलतै तऽ गरीबी रेखा गरीबी कम होतै हमरा देश सबमे शिक्षा मिलतै शिक्षा बढ़िआँ बढ़िआँ शिक्षा पढ़ाइ होतै टी वी उवी पे सब जादातर पढ़ाइ लिखाइके बात करतै तऽ बच्चा बच्चा सब सीखतै बच्चा सब इंगलिशमे बहुत सारा चीज बच्चा सब नहि पढै छै ने जानै छै इसलिए हिन्दी आओर मैथिलीमे होइ टी वी पे भी दिखै आओर ऑनलाइन मोबाइल उबाइल पे भी सब हिन्दी सबै भाषा रहै प्राथमिकती देल जाइ हिन्दी अरु मैथिली अरु प्राथमिकता देल जाइ